عمر رسیدہ کے افراد کرکٹ کھیلتے ہیں اور کرکٹ ایک بہت ہی جانی مانی کھیل ہے آج کل تو بچے سے بوڑھے تک ہر کوئی کرکٹ کے عاشق ہیں عمر رسیدہ ایک بہت ہی بہترین کھیل کھیل کھیلنے والا پلیئر ہے کرکٹ جو کہ بہت ہی شاندار کھیل ہے ہر کوئی پسند کرتا ہے ہمیں بھی بہت پسند ہے ہم بچے جو آج کل کرکٹ کے بہت بڑے دیوانے ہیں جو سارا کھا کھانا پینا سونا ہر چیز چھوڑ کر پر کرکٹ کو ضرور دیکھنا پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں بھی کچھ بچے ہیں جو کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں کرکٹ ایک بہت ہی اچھی کھیل ہے اور حال ہی میں آئی آئی سی سی چمپیئن سپ میں بھی انڈیا نے جیت حاصل کیا اور بہت ساری لوگ ہیں جو کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں ہم بھی بہت پسند کرتے ہیں کرکٹ ایک بہت ہی شاندار کھیل ہے کرکٹ کے بارے میں جتنا بھی کہیں وہ کم ہے بہت سارے پلیئر جو انڈیا انڈین کے رہ چکے ہیں وہ کافی اچھے اچھے پلیئر ہیں آج بھی ہمارے یہاں ہمارے انڈیا میں بہت سارے اچھے پلیئر ہیں جیسے کہ روہت شرما وراٹ کوہلی وراٹ کوہلی اور بھی بہت سارے ہیں